ए आई जे हिन ज़माने में अॼु हर कोई पंहिंजे रोज़गार खे टिकाए रखण लाइ ऐं वधाइण लाइ घणी कोशिश करे रहियो आहे मोबाइल फ़ोन ऐं टैक्नोलॉजी इन में घणी मददगार साबित थी आहे मोबाइल में जेतिरी सुविधाऊं आहिनि उन खां वधीक उन खे संभालण जी जिम्मेदारी बि असांजे लाइ वधी आहे ॾियो ॾींहुं जीअं बि सुविधाऊं वधियूं आहिनि तीअं ई अलॻि अलॻि तरीक़े जा ऑनलाइन धोखाधड़ी बि वधिया आहिनि अहिड़ा मामला बि ॾिसणु अचनि था कि कई पढ़ियल लिखियल समझदार माण्हुनि सां बि ऑनलाइन फ्रॉड थी थो वञे चवण जो मतिलबु इहो आहे त असां सभु पंहिंजे फ़ोन खे सिकियोरिटी लॉक कयूं छो त चोर चोरी करणु घर नथा अचनि फ़ोन रस्ते ऑनलाइन रस्ते कीअं कंहिं सां हिकु मिंट में फ्रॉड थो थी वञे उहो चई नथो सघिजे मां इहो को कोशिश चाहियां थी कि ईअं सभु चिंताऊं खां असां कीअं छुटूं ए आई इन में कीअं मदद करे ऐं पंहिंजा फ़ोटो मैसेज सभु सिक्योर कयूं था